کاروبار شروع کرتے وقت دیہی لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیہات کا علاقہ شہر کے طرح نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر لوگ بہت ساری چیزیں صحیح سے نہیں ملتی ہیں اور اسی طریقے سے جو جو آسانیاں شہروں میں ہوتی ہیں یا شہر کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں وہ دیہات کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے یہاں کی آبادی بھی کم ہوتی ہے اور یہاں پر ذرائع بھی بہت کم ہوتے ہیں دیہی ہندوستان میں کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں کی آمد و رفت کو بڑھایا جائے اور اسی طریقے سے دیہات کے لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے تاکہ دیہی ہندوستان میں کاروبار کو سپورٹ کیا جا سکے خاص طور پر دیہات کے لوگوں پر زیادہ توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہندوستان کی حکومت دیہی لوگوں کے بارے میں فکر کرے اور ان کے اوپر توجہ دیں کاروبار شروع کرنا دیہات کے علاقے میں کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ شروعات کے دنوں میں جب بھی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو بہت سارے چیلینز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں ان کے پاس جو وہ کاروبار کریں گے ان کے پاس وہ سامان صحیح سے نہیں آ پاتا ہے یا اگر آ بھی جاتا ہے تو کبھی کبھی اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ ان کو کافی مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے دیہات کے علاقے میں وہ سڑکیں وہ وہ گاڑیاں اور وہ آمد و رفت ممکن ہی نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر غور کریں اور دیہی ہندوستان میں کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے جتنی امداد کی اور جتنی مدد کی ضرورت ہے ان کو مدد دی جائے تاکہ دیہی علاقوں میں بھی کاروبار کو بہترین ذرائع کے ساتھ کام میں لایا جا سکے اور اسے اچھے طریقے سے سپورٹ کیا جا سکے